अहाँके राज्यक शिक्षा व्यवस्थामे मैथिली भाषाके की भूमिका अछि हम बिहार राज्यमे छी बिहारके वासी छी आओर हमरा राज्यमे मैथिलीके शिक्षा व्यवस्था बहुत उत्तम चलैत अछि ई आओर उच्च विद्यालय मैथिलीके शिक्षक शिक्षिकाकेँ बहाल होइत अछि एहिसँ हमर सभके धियापुता सब मैथिलियोके जानकार बहुत उत्तम करैत अछि आओर मिथिलाके संस्कार आओर मिथिलाके रीतिके अनुकूल हमरा लोकनि सब मैथिली भाषाकेँ मानिकऽ आओर हमसब ई शिक्षा ग्रहण करैत छी जकरा लेल एहि सबसँ हमरा मिथिलाके हर चीजमे उत्तम फलीभूत हुए आओर उत्तम प्रकारसँ हमरा मिथिलाकेँ स्थान भेटै एहि भूमिकामे हमसब मिलिकऽ एहि भाषाकेँ आगा लए जायके बहुत इच्छुक रहैत छी जाहिसँ हमर आबैवला भविष्य जे केओ भी एहन हुए से हमर मिथिलाके वंश धरि जे केओ एहि वंशसँ हुए आओर मिथिलाके रीति रिवाजकेँ पकड़िकऽ एहि लाठीके सब प्रकारे स्थिर कए कऽ शान्तचितसँ तऽ हमर मिथिला देश बहुत आगूके ओर जायत आओर आओर एहिसँ हमरा सब अपन पद प्रतिष्ठा पाबैत छी आओर पाबिकऽ हमसब रहैत छी